एक दिनके बात छै हमरा कतहु इमर्जेंसी कामसँ कतहु जेनाइ छलए तऽ हम ऑटोसँ जैतियै लेकिन हमरा कनि लेट भए गेलै किआ लेल हम एकटा गाड़ी ऑनलाइन बुकिंग कयने रहियै ऑनलाइन बुकिंग कयने रहियै ओकर बाद ओ गाड़ी हमरा सही समयपर हमरा लोकेशनपर पहुँचाए देलक ओकर ओलावलाके बड़ नीक व्यवस्था रहै छै मोबाइलमे ओ एकटा मैप खोलि कऽ रखै छै जाहिमे ओ सभटा लोकेशन रहैत छै हमरा कतयसँ कतय जेनाइ यए आओर ओकरा लग हर चीजके सेफ्टी रहै छै सेफ्टी रहै छै ओला उबरवलाके बड़ नीक व्यवस्था रहै छै अहाँके तुरन्त बुकिंग करू आधी रातिओके बुकिंग करबै दिनोके बुकिंग करबै तऽ ओ अहाँके तुरन्त पहुँचा देत ओलावलाके बड़ नीक व्यवस्था रहै छै ओलावला जखन अहाँ चौबीस घंटा चौबीस घंटा लेल ओ चालू रहै छै अहाँ कखनहु बुक कए सकै छियै अहाँकेँ इमर्जेंसीमे कतहु जेनाइ यए तऽ अहाँ एम्हरसँ ओम्हर जा सकै छियै ओकर बाद अहाँ कतहु जा सकै छियै अहाँ दूरो डिस्टेंस लेल लॉंग ड्राइवो लेल जा सकै छियै मानि लिअ अहाँके गामसँ शहर जेनाइ यए ओहू लेल ओला बुक भए जाइ छै हर ओला बड़ एक नीक छै